गोदोनि दिनाव गामियारि ओनसोलफ्राव गोबां सिखिथसानि माखासे पद्दतिबो दङमोन जाय पद्दतिजों जों गोबां बेमारफोरखौहाय जोङो सोखानो हायोमोन आरो जोंनि न'सुंफ्रावनो गोबां मुलिफोरजों दङ बेफोरखौ जों बाहायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सानाय सुनाय बेमारखौ जोङो फाहामनानै लानो हायोमोन थिग बेबायदिनो जोंनि न'खराव सिं सानाय बेमार दंबोला जोंनि गोदोनि दिनावहाय दैगुदुं फुदुंनानै बटलाव सोनानै एबा गुबुन राहायै जोङो बे सिजों जोङो सेख होनानै सिखिथसा जों खालामोमोन बेजों लोगोसे गामियारि ओनसोलाव मोननाय माखासे बिलाइफोर जेरै खानारि बे खानारि बिलाइयाव थाव फुननानै अराव हांनानै जोङो मा नानानै होनायनि बेबसथाखौहाय जोङो लायोमोन जायनि गेजेरजों सिं सानाय माखासे बेमारफ्रा लासै लासै मोजां जाबोनो हमो मोन नाथाय दानि गोनोखोआरि मुगायाव सुबुंफ्रा थाब हामनायखौ नायगिरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सरखारि सिखिथसा एबा सरखारि हस्पिटाल फ्रावहाय थांनानै डक्टर फोर कन्सार्न खालामनानै गोबां मुलिफोरखौहाय बाहायनानै थाब फाहामनानै लानायनि बेबस्थाखौ लायो बेजों लोगोसे दानि जोंनाव गामियारि माखासे ओनसोलफ्राव सो देहा फाहामथायारि माखासे उनुस्तानफोर दङ जाय उनुस्तानफोराव थांनानै जोङो मुलिनि बेबस्थाखौहाय जों लाबोनो हायो दा गोदोनि दिनावहाय जोंनि बेफोर बेबस्थाया गैयामोन बे गैयैनि थाखायनो जोंनि न' खाथि खालानि गुबुन गुबुन फिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौ देनानैब्लाबो जोङो सिं सानायाव सिं सानायनि जेनाखि बेमार बेखौहाय जों फाहामनायनि राहाखौहाय गामिनि सुबुंफोरा लायोमोन थिग बेबायदिनो दानि दिनावबो जोङो न'खाथिनि बेलायाव न'खाथिनि माखासे बिलाइ बिफांफोरनि मुलिफोरखौ देनानै फुननानै होयोब्ला जोङो जोंनि माखासे सानाय सुनायजों लोगोसे सिं सानायनि सानायखौ जोङो मा होखारनानै लानो हायो जाय जोंनि बे फाहामथाइया लासैयै जायो हरखाब बेखौ मोजां मोना लासैयैसो बियो जोंनि सिं सानाय एबा सालु साला बेमारफोरखौहाय फोजोबनो हायो